पक्षी पालने के लिए लोग बिजने धन बिजनेस करते है जैसे फारम को खोलते हैं अपना पालते भी है लोग बेचते हैं उनको जौन है बाज़ार में बेचते है अपना मीट भी खाते हैं सब लोग अपना अच्छे से उसको पालते हैं

अपने काम के लिए उन्हें बेचते हैं जैसे मुनाफा उनको हो जाए कितना पैसा जो है आए अपने उसी धंधे से अपना दूसरा भी रोज़गार खोल सकते हैं इंसान तो अपना जो है बिजनिस ख़ुद करता है मछली मछली पालन के लिए छोटी छोटी मछलियों को लाकर तालाब में डालते हैं उन्हें तालाब में डालते हैं तो चारा डालते हैं बड़ी उनको बड़ी करते हैं छो चार खिलाते हैं पानी उसमें भरते हैं बड़ी करते हैं वे जो है बड़ी हो जाती हैं तो उनको लोग बाज़ार में ले जाकर अपना बेचते हैं उन्हें उनसे मुनाफा होता है जो आगे चलकर अपना जो है फिर एक बार डालते हैं उसके बाद फिर जो है मुर्ग़ी मुर्ग़ी को अपनी बाज़ार में बेचते हैं लोग पालते भी हैं उस मुर्ग़ियों को पालते भी हैं उससे जो है फारम भी खोलते हैं फारम खोल खोलते हैं फारम फिर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं चूज़े होते हैं उन्हें अपना बड़ा प करते हैं बड़ा करके फिर जो है आगे उनको बेचते हैं छोटे छोटे बच्चे भी बिक जाते हैं बड़े भी बिक जाते हैं बच्चे को अपना जो है बच्चे बच्चियों को छो ले जाते हैं बाज़ार में बेचते हैं अपना लोग उन्हें उन्हीं से देखो बाज़ार में कितनी महंगाई हो गई है उसको आदमी कितना ख़रीदता है कितना आज कल तो शादी विवाह में मुर्ग़ियों की माँग हो जाती है मुर्ग़ियाँ जो ब मुर्ग़ी के मीट के लिए कितनी माँग करते हैं लोग लोग इतनी माँग करते हैं कि उसी से जो है शादी ब्याह में